घे हॅलो आसा बरी गो हय जेवलें सांग कितें सांगता

आं आं

हय आनी आं आं न्हिदो बीन कांय दिना न्हिदो बीन कांय दिना

हय तें पोळोप ना दुसरें हय हय हय आं धर हय हय हय दुसऱ्यांक बाये सकाळीं फुडें उटोंग जाय हें हें हय हय

हय हय हय हय हय हय हय आमच्यान जायना सोंसूंक म्हणून हय हय हय हय हय कितले म्हणो सोंसपाचें शेजाऱ्यांचें हय बेबद्यांचें तशेंच न्हू बेबदे खंय आयकतात आं हय हय रात जागयतात शी तांकां रात बी म्हणून कांय ना हय रातीय सारकी दीसभर न्हिदतात रातभर हय रात जागयतात हय आं हय हय हय वाज येता न्हिदोंक जाय आमी दीस बरें काम करता आमकां रातचें न्हिदोंक जाय न्हू सुसेगाद

आं आसा बरें